हलो केर डॉक्टर साहिब पिया ॻाल्हायो डॉक्टर साहिब मुंहिंजी ससु खे कल्हि असां ॿाहिरि वियासीं त हुते रोटी पाणी कुझु खाधी अथई त हुन सां हुन जी तबियत ख़राबु थी वेई आहे हुनखे सुबुह खां वठी उल्टियूं बि लॻियूं पेयूं आहिनि बुख़ार बि अचेसि पियो नकु बि बंदि थी वेई अथसि जुकाम लॻो पियो अथसि ॼण त त हुन ई तबियत ॾाढी ख़राबु लॻी पेई आहे पोइ त राति जो आयासीं त असां सोचियोसीं भाई तव्हांजो दवाखानो बंदि हूंदो त इनकरे न अची सघियासीं त हींअर हाणे तव्हां कोई इलाजु ॿुधायो त अॻ में अचूं या तव्हां वेठा आयो छा आहे इहो त असां अञा ताईं जांच जांच त कराइण लाइ सोचूं पिया पर लेकिन इहा हींअर छा असांजे इते लोक डाउन बि लॻो पियो आहे कोविड बि हले पियो त अलाए किथे हुन जा हथ वथ लॻा आहिनि या छा आहे कोई कारणु आहे थियो अथसि या न थियो अथसि हुनखे त कोविड जी कोविड जी मतलबु छा प्रिकॉशन रखण खपजनि छा दवाऊं ॾियूंसि हुनखे कहिड़ो ध्यानु रखूंसि अच्छा जी जी जी हा न इअं त तबियत ख़राबु अथसि हथनि पेरनि में जीअं गरमाश लॻी पेई त बुख़ारु तपेसि पियो जीअं सरीर में कोई फ़ुर्ती न अथसि उथी न थी सघे जी जी हाणे त हिन जे लाइ की भाई हिनखे हल्को फ़ुल्को खाधो खारायूं मतलबु मुंहिंजी ससु खे हान हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु इंदासीं न त पोइ वरी जांच कराइण अची वेंदासीं तव्हां वटि ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे